जोंफोरालाय आरो माबा आङो लाफा मैगंफोरखौ मोजां मोनो लाफा मैगंखो आरो जोङो खानानै माबानानै सुनानै बे आरो खारदैजों एवनानै माबानानै ग्लोब ग्लोब मोनब्लाथाय आरो जों दै होनानै नाफोरखो गोरानै फ्राय एवनानै होस'नना होयो बिनि थाखायनो जोङो लाफा मैगं ओंख्रि गोबाबखो जों मोजां मोनो जों आरो गथ' गथायनोनो बिदि संना खावनानै आगोलनिफ्रायनो मावना दांनानै जाहोबाय फिसाफोरनो बिनि थाखायनो जोङो खारदै ओंख्रिखो ओंख्रि गोबाबखो गोथाव मोनो बिनि थाखायनो जोंबो खारदै ओंख्रैनि थाखै बेसे गथ' गथायफोराबो फिस्लानि थाखायनो मोजां मोनो जों इनि थाखायनो बे खारदै ओंख्रिखो जों आगोलनिफ्रायनो फिसा फिसौनो सङै खावै जाहोगासिनो दङो बिनि थाखै आरो जोङो अनद्ला खारैफोरखो देनानै दाउ बेदरफोरखो फ्राम फ्राम एवनानै खारदै होनानै सङै खावै गथ' गथायफोरनो संना खावनानै जाहोदो जोंफोरो आरो गथ'फोरनो इस्कुलाव थांब्लाथाय आरो बिदिनो सब मावै दाङै जोङो गथ'फोरखो इस्कुलाव मावनानै दांनानै एगारहरोमोन जों आरो बिनि थाखैनो जों अनद्ला खारिफोरखो मोजाङै जोङो गोथाव मोनो जानो मोजां मोननायनि थाखै जोंफोर ए बर'नि ओंख्रिफोरखो मोजाङै सङै खावै गथ'फोरनो जाहोयो लोंहोयो बिनि थाखायनो जोंफोरो आगोलनिफ्राय जोङो बे ओंख्रिफोरखो मोजां मोनखायो जों खारदै ओंख्रिफोरखो जों दा इफोरखोनो जों आरो नारजि ओंख्रिफोरखो माबानानै बेसेबा माबानानै खस्थ'नि गेजेरजो दामननानै माबानानै फोराननानै बेसेबा लामनानै सेफ्लेनानै जोङो अमा बेदरजो दोलो दोलो एवनानै जोङो अमाखो एवनानै होनानै बेसे जानो मोजां मोनो बे जोंनि बर'नि ओंख्रि ओंखाम बेफोरो बे नारजि ओंख्रैफोरा जोंनि आगोलनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौफोराबो जोंफोरखो इदि सं खाव होननानै जोंखो सिखायखादो जों बिनि थाखायनो जों बेफोरखो संनो खावनो रोंबोदो ट्रिनिं लायाब्लाबो जोंफोरो बिबौ बिबैनिफ्रायनो जों सिखायनानै गियान मोनबोदो जोंफोरो इफोरखो जों बर'नि ओंख्रिखो जों मोजां मोनखायो जों आग्लानिफ्रायनो जोङो दा आरो इदि थाव संख्रै माबाफोरखो बारा एसे माबा लायाखै ट्रिनिं लायाखै जोङो जोंफोरो आगोलनि खारदैनि ओंख्रिखो जों आगोलनो रोंखाबोखादो आबै आबौनिफ्रायनो जोंफोरो दा बिहाव बिखुनजोफोराबो जोंखो इदिनो सिखायखादो दा बेसे खस्थ' नारजि ओंख्रिफोरा संनाय खावनाय बेसे जोथोन लानांगौ बिनि जों दा इफोरनि थाखाय जों मोजां मोनो आरो नारजि ओंख्रिफोरखो दा बेफोरनो जोंनि बर'नि ओंख्रि जाबायना